हा जी हा जी अच्छा अच्छा जनरल इंश्योरेंस में तव्हांखे पंहिंजी गाॾी जे लाइ वठिणो आहे की भाई पंहिंजे परिवार जे लाइ खपे पियो मैडिकल इंश्योरेंस हमम भाई तव्हांजे लाइ सम्झो तव्हां आहियो तव्हांजा वाइफ आहिनि ऐं तव्हां चयो तव्हां जो नंढो ॿार बि आहे हुन जे लाइ हैल्थ इंश्योरेंस थी सघंदो की भाई सम्झो पाण खे भॻवानु न करे कंहिंमहिल कुझु थिए थो पियो जा हॉस्पिटल में दाख़िल थियणो थो पए पियो त हुन में चोवीह कलाक खां वधारे पाण सम्झो दाख़िल थियणो थो पए पाण खे त जेको बि ख़र्चु हूंदो उहो सभु बीमा कंपनी पे कंदी आहे त ऐं सम्झो पाण केॾो माना मुंहं वटि टे चारि कंपनियूं आहिनि अलॻि अलॻि त उन में कहिड़ो बि परचेस सम्झो अॼु कयूं था पिया त एकटीह ॾींहं खां सभु कुझु कवर थींदो ऐं कुझु एक्जिस्टिंग बीमारी में हींअर तव्हांखे कुझु आहे अच्छा ओके त पोइ कुझु इशू कान्हे बाक़ी कुझु एक्जिस्टिंग बीमारी हुजे थी त उहा टिनि सालनि खां पोइ कवर थींदी आहे इंश्योरेंस में पर तव्हां चओ था कुझु आहे कानि त पोइ कुझु दिक़त कान्हे सभु एकटीह ॾींहं खां ई कवर मिलंदव हमम

हमम हमम उन्हनि जो बि तव्हां जे मदर फादर ॿिन्हिनि जो थी थो सॻे पियो ऐं डायबिटीज बि आहे त उहो पाण जेको इंश्योरेंस परचेस कंदासीं उन में ॾेखारे छॾींदासीं पोइ हुन में भाई वेटिंग पीरियड जेको बि ईंदो सम्झो थोरो घणो हो त अंडर राइटर ते रहंदो आहे पाण पॉलिसी वठंदासीं त उहो परचेस करे कंपनी खे ॾेई छॾींदासीं सभु कागरु ईअं पोइ उहे जेके डिसीजन खणनि भई केॾी रीत नाहे भाई रिपोर्ट घुरंदा आहिनि पोइ उन रिपोर्ट जे हिसाब सां चवंदो आहिनि खे भाई हे पहिरे खां ई कवर रहंदो या त ॿिनि सालनि खां पोइ कवरेज मिलंदो उहोअलॻि अलॻि हूंदो आहे त तव्हां हिकिड़ो कमु कजो तव्हांजी भाई तव्हांजी आहे तव्हांजी वाइफ जी आहे डूट सन जो चयव उन जी डेट ऑफ बर्थ ऐं तव्हांजा मम्मी पापा आहिनि उन्हनि जी बि डेट ऑफ बर्थ मूंखे व्हाट्सअप कजो मां तव्हांखे जेको भाई प्रीमियम हूंदो उहो मां तव्हांखे सॼो व्हाट्सअप ते शेयर करे छॾींदुमि ऐं जेको बेस्ट कंपनी में हूंदो भाई तव्हांखे ॿ टे कोटिशन बि शेयर करे छॾींदोमांव त पोइ उन मां पोइ पाण में जंहिंमां अॻियां वधणो हुजे एॾी रीत मां वधी सघंदासीं जी जी न न सम्झो पाण कहिड़ी बि कंपनीअ जो वरितोसीं इंश्योरेंस त मां तव्हां खे पोइ हुन जी एप्लीकेशन ॾेई छॾींदोमांव जो उन जी टाइअप वारी लिस्ट हुजे भाई उहा हॉस्पिटल में तव्हां वञो था पिया त कैशलेस थी वेंदो पाण खे हुते रुपयो बि न भरणो पवंदो डायरेक्ट कंपनी हुन खे पे करे छॾींदी ऐं सम्झो हुन जे टाइअप वारे हॉस्पिटल में नथा वञूं पिया त पाण खे तंहिं महिल उते पे करणा पवंदा ऐं ऐं इन खां पोइ जेकी बि उतां जी तव्हांखे फाइल ठाहे ॾींदव भाई पुछंदव मैडिक्लेम अथव तव्हां चइजो नाहे पर टाइअप वारी हॉस्पिटल तव्हां जी कान्हे त उहा तव्हां खे सॼी फाइल ठाहे ॾींदा ऐं तव्हां मूंखे सबमिट कराए छॾिजो पोइ कंपनी में पाण उहा सबमिट करे छ्ॾींदा अॻियां ऐं जेको बि क्लेम हूंदो पंद्रहंनि ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांजे खाते में उहा राशि जमा अची वेंदी करणा फ़ोन हा हमम हमम हा हा सॼी पाण ई उतां ठाहे ॾींदव हा जी जी जी ओके ठीकु आहे मां तव्हांखे मोकिलिजो इहे मुंहिंजो नंबर अथव व्हाट्सअप मां बि मां तव्हांखे मोकिले थो छॾियां हा हा जय झूलेलाल